पिछला महीनामे हमर पड़ोसीमे एगो शादी रहए तऽ हम जे छै से ऑनलाइन ओर्डर केलहहुँ रहऽ जूता जूता ऑनलाइन ओर्डर केलहहुँ रहऽ त ओ हमरा लागलय जे शादीके दिन पहुँच जेतै तऽ शादीके दिन हम ओ जूता पिन्ह कऽ निकलब लेकिन ओ जूता जे छै से नहि पहुँचि सकलै शादीके दिन तऽ हमरा मोनमे दुःख भ गेलै तऽ पूछलियै फोन कएक जे किआ नहि एलय अखन हो तऽ ओ कहलकय जे आब आइ नहि तय काल्हि हेतय तऽओहिसँ हमरा दिक्कत भेलए ओकरा कहलियै जे हमर पैसा वापस कै दऽ ओकरा ऑनलाइन पे कए देलिऐ रऽ हमरा पैसा वापस कए दऽ तऽ ओ कहलकै जे पैसा आब वापस नहि हेतए अहाँके समान लैल परत ओयसं हम गेलिय र सुपौल जिला सुपौलोमे दिक्कत भेलय कहय छै जे एतय समान लेबय तऽ गोदामकेँ अथी करै परतय तऽ गोदाममे अपने आपके समान खोजिके लए लऽ पड़त से अहाँकेँ मोन छै ओहिसँ हमरा बहुत दुःख भेल रहय जे ऑनलाइन समान मंगेलहुँ तऽ पैसा नहि देलक तऽ कुछ दिन बाद पैसा घूरि आएल